میرے خیال سے ہماری زندگی میں کھیل بہت ہی اہمیت ہے ہمارے دیہات میں بچوں کو جس طرح پڑھائی لکھائی کھانا پینا ضروری ہے ٹھیک اسی طرح ہم لوگ کا کھیلنا بھی ضروری ہے ہم لوگ اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بناتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کا ایک روٹین بناتے ہے جیسے کہ پرھائی کے ٹائم پڑھائی کرتے ہیں جب پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تب آ کے ہم لوگ کھیل شروع کرتے ہیں کھیل کے لیے ہم لوگ وہ کھیل کھیلتے ہیں جس میں ہم لوگ کا جسم جسمانی ورزش ہوتی ہے جیسے کبڈی کھیلتے ہیں بیٹ بال کھیلتے ہیں فٹبال کھیلتے ہیں اور بھی کئی طریقے کے کھیل ہیں جو ہم سب کھیلتے ہیں جب ہم لوگ فٹبال کھیلتے ہیں یا پھر کبڈی کھیلتے ہیں تو ہم دونوں ایک ہم دو پارٹ میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیم بنا کر تب کھیلتے ہیں ویسے ہی ہم لوگ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں جبکہ کرکٹ ہم لوگ کھیلتے ہیں آپس میں تو ہم لوگ پھر ٹونامنٹ کرتے ہیں الگ الگ گاؤں کے لوگ بھی آتے ہیں اور آپس میں ہم لوگ کھیلتے ہیں اور آدمی لوگ جمع بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ایک دوسرے کی پسند ناپسند کو جانتے ہیں ایک دوسرے کی کھیلنے کی ہنر کو پہچانتے ہیں تو ہم لوگ اسی طریقے سے جب کھیلتے ہیں چونامنٹ ہوتی ہے تو جگہ جگہ کے لوگ بھی آتے ہیں آپس میں ہم لوگ سب محبت سے رہتے ہیں محبت قائم کرتے ہیں اور ان سے دوستی کر لیتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں پھر کھیلتے ہیں اپنا اپنا ہنر دکھاتے ہیں پھر ہم لوگ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبڈی کھیلتے ہیں جیسے ہم لوگ اسکول گئے اسکول میں پڑھائی کیے لنچ کی چھٹی ہوئی پھر ہم لوگ پڑھائی کیے پڑھائی کر کے تین دو بجے کے بعد پھر کبڈی کھیلتے ہیں تو کبڈی بھی ہم لوگ کھیلتے ہیں تو پھر ایسے ہی دو بھاگوں میں بٹ کر کے دو ٹیم میں بٹ کر ہم لوگ کھیلتے ہیں تو ہم لوگ کی زندگی میں کھیل بھی لیتے ہیں اور پڑھائی لکھائی کے ساتھ ہم لوگ کی زندگی میں یہ کھیل بہت ہی مہتو پورن ہے بہت اہمیت دیتے ہیں ہم ان چیزوں کو اور پھر ان کے بعد ہم سب کھیلتے دھوپتے بھی ہیں پڑھائی لکھائی بھی کرتے ہیں تو اس کھیلنے سے ہم لوگ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی جسمانی ورزش ہوتی ہے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں دوستی بڑھتی ہے محبت ہوتی ہے اور ہر کوئی ہم لوگ کو پہچانتا ہے کہ ہم لوگ اس کھیل میں مشہور ہیں ہم لوگ اس کھیل کو کھیل سکتے ہیں تو ہمارے دیہات میں کھیل کو بہت اہم مانا جاتا ہے پڑھائی لکھائی کے ساتھ کھانا پینا کے ساتھ ساتھ ضروری مانا جاتا ہے اور میرے حساب سے ہم سب کے حساب سے یہ کھیل کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے اندر کا جو سست پن ہوتا ہے وہ ختم ہوتی ہے ہم لوگ کے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اسی لیے ہم لوگ کھیل کھیلنا ضروری سمجھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں ان سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہمارے دیہات میں ہر لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں محبت کرتے ہیں اس لیے ہم سب کھیل کھیلتے ہیں کھیل کھیلنا ہم لوگ کو پسند بھی ہوتا ہے اور چاہت بھی ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ کی سستی کو بھگا کر کے جسمانی ورزش حاصل کر پاتے ہیں اور پھر جب چونامنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم سب ایک دوسرے کے کھیل کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو اسی لیے ہمارے دیہات میں ان کھیلوں سے ہم لوگ کو بہت فائدہ ہوتا ہے ہم لوگ کے پریوار بھی ایک پریوار کو بھی ان سب چیز سے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کے کچھ بدلاؤ نظر آتا ہے